हैलो हरिओम दीदी हा दीदी सुञातो मूंखे आवाज़ु सां न दीदी मां माना अप्रैल में शादी में वई हुयमि तव्हां मुंहिंजो हेयर स्टाइल ठाहियो हो ऐं तव्हां इलाही सुठो ठाहियो वरी मां तव्हांखे थैंक्यू लाइ फ़ोन कयो दीदी तव्हां मूंखे हेयर स्टाइल सुठो ठाहियो हो यादि आयो कुझु दीदी हा बसि वरी वरी अॻियां फंक्शन आहिनि त मां त चयो दीदी खां वरी फ़ोन करे तंग कयूं थोरो

जी अ दीदी हाणे मूंखे हाइड्रा फेशियल ऐं आइ ब्रो ठहाराइणी आहे हा त दीदी तव्हां घटि ॿुधाईंदा अघि हाइड्रा फेशियल जा भाई दीदी हूआ त ॻाल्हि सई आहे त मां पहिरे जीअं मुंहिंजो हेयर स्टाईल सभिनि पुछियो त मां पहिरियों अघि ॿुधायो आहे ईअं मूं सां गॾु मुंहिंजी न भाजाई बि ईंदी त हूअ चए थी हे कर मूंखे त अघि ॿुधायो अंदाजन ॿुधायो पोइ स्किन अकोर्डिंग हेठि मथे थींदो अघि हा त थोरो आइडिया ॾियो न हा थोरो आइडियो ॾियो की भाई घणो ताईं लॻंदो ख़र्चु त मां अॻियां ॿुधाया पोइ मूं सां गॾु तव्हांखे हिकु कस्टमर अञा ईंदव जी

ठीकु आहे दीदी ऐं न घणो टाइम लॻंदो दीदी इन हाइड्रा फेशियल में अच्छा अच्छा ठीकु आहे दीदी हिकिड़ी थोरी अञा हा हिकिड़ी सलाह अञा वठिणी मां इहो फेशियल पहिरें दफ़ा थी कराया त हिन ते स्किन ते को रिएक्शन त कोन्ह थींदो को ॾप जहिड़ी ॻाल्हि न कोन्ह जी एक्चुली छा मुंहिंजी स्किन थोरी हा स्किन थोड़ी सैंसिटिव आहे त दाणा दाणा जल्दी थी वेंदी आहे हिन करे मां थोरो सो सोचम पई की दीदी खां पहिरियों सलाह वठा पोइ कराया

हर्बल प्रोडक्ट तव्हां यूस कंदा न हा त दीदी हाणे त न टाइम ॿुधाईंदो मुंहिंजो भाई घणे लॻे अचाव

ऐं सते साढ़े पहुचा पई ॿई गॾु अचूं की अलॻि अलॻि टाइम ते अचूं दीदी ऐं हुनजो छा टाइम हा मुंहिंजे भाजाई खे कहिड़ो टाइम ॾेआव उहो नंढे ॿारनि वारी आहे अच्छा पहिरियों मां कया जेको रिजल्ट अचे हो ॾिसे पोइ पाण उन्हनि खे सलाह तव्हां ॾियो ठीकु आहे दीदी ठीकु आहे दीदी पोइ पाण कल्ह चई लॻे मिलू था ठीकु आहे दीदी जी मुंहिंजो अपॉइंटमेंट फिक्स करे छॾिजो हा जी हरिओम दीदी